जी हाँ हमको इस बात पर गर्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है क्योंकि हिंदी हमारे देश की शान और जान है हमने जबसे बोलना सीखा तो सबसे पहले हमने हिंदी भाषा ही बोला हिन्दी भाषा ही माँ पापा ही बोला हमने मॉम डैड नहीं बोला हिन्दी पर हमें बहुत गर्व है वह हमारी सांस्स्कृतिक भाषा है और हम अपने देश की युवा पीढ़ी को यह सलाह देंगे की वह हिन्दी भाषा को न भूले और आगे बढ़े